राजस्थान में जयपुर शहर सभिनि खां बढ़िया आहे जयपुर शहर में सभिनि खां वधीक पंहिंजी सिंधियुनि जो अमरापुर दरॿारि आहे उते साईं भगत प्रकाश आहिनि ऐं जयपुर वञण जो वीचार कजे त जयपुर पाण खे रहणो किथे आहे पाण बस ट्रेन किथे बि पाण सिंधी कैंप में पहुची सघूं था ऐं सिंधी कैंप खां पोइ उते बरिसां ई घणे ई होटलूं आहिनि धर्मशालाऊं आहिनि तव्हांजी अमरापुर दरॿारि आहे उते ई रही था सघूं उतां खां पोइ पंहिंजी अमरापुर दरॿारि वञी हुते सुबुह जो सत्संगु ॿुधी प्रसादु खाई पोइ जयपुर शहर घुमणु निकिरी था सघूं घुमण लाइ कोई बि टूरिस्ट बस पकिड़े सघूं था उते जीअं हवा महल घुमिणो आहे जयपुर में या व जयपुर में इहे ॿियां मंदरु आहिनि इहे फोट आहिनि महल वग़ैरह आहिनि राजाउनि जा जंतर मंतर बि आहे अजमेर फोट आहे हवा महल आहे ऐं सिटी पैलेस आहे एलबर्ट हॉल म्यूज़ियम आहे इहे घणे ई इते ॾिसणु जहिड़ी शयूं आहिनि सॼो ॾींहुं ॾिसी घटि में घटि ॿ ॾींहं लॻंदा घुमण में ऐं पोइ वरी उहे ई शाम जो अमरापुर दरॿारि वञी पंहिंजो उते प्रसादु खाई ऐं वरी आराम सां होटल में आराम करे अॻे ॾींहुं वरी घुमणु निकिरी सघूं था ऐं दरॿारि जो आनंदु अलॻि ई आहे अमरापुर दरॿारि ज़रूर वञिणो खपे न त जयपुर वञणु बेकारु आहे